हांजी बोलिए हाँ तो हाँ उपलब्ध तो आपको कौन सी प्रकार की मछलियाँ चाहिए ये आपको बहुत ज़्यादा महँगी पड़ेगी आपने जो जो नाम बताए हैं तो आप थोड़ा सा देख लीजिए वो तो आपको थोड़ी सी आपको क्या करना है फिर मतलब जैसे मछलियों का इतनी सारी जी तो आप आ जाइए और मतलब देख लीजिएगा तो आपको तो ऐसे फ़ील्ड वर्क के लिए चहिए तो आपको थोड़ा सा कम पड़ जाएगा वैसे तो

वैसे जो आपने देखा है मटन बहुत महँगा है तो मछलियाँ भी थोड़ी सी महँगी पड़ेगी आपको आप मतलब छः हज़ार नहीं छः सौ रुपए किलो तो मतलब मटन ही है उसका कम आधा कर लीजिए चार सौ तो आप आ जाइए डेढ़ डेढ़ किलो तो आप चार सौ ठीक है तो आप आ जाइए और मैं थोड़ा सा कम कर दूँगी पूरा तो हो रहा है चार हज़ार मैम तीन नहीं तीन तीन में तो बहुत कम हो जाएगा जी हाँ हमारे यहाँ ताजी मछलियाँ मिलती है ठीक है तो सत्ताईस सौ रुपए दे देना जी ओके धन्यवाद